औ आं जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो जिब जुनार न'खराव थायोब्ला बिसोरनि रायज्लानाय सोदोब बिसोरनि गाबनाय सोदोब जोबोद माने रंजाथाव जोबोद ओंथि गोनां मालाबा सुखुआव बिसोरजों मा थायोब्ला नोंथाङा बिराद गोजोननाय मोनगोन मालाबा नोंथाङा नोंनि दुखुखौबो बावगारलांजोबगोन आंनि न'खराव दा आं माउजि फिसिनानै दं सैमा फिसिनानै दङ मोसौ मैसोआथ' बयनिबो न'खराव थाखायो बेयो बेराद कमन खा आरो जोङो न'खराव दाउ फियो जोङो नाबो फियो फुख्रियावहाय दा दाउ फिसिनाया जोंखौ ओरैबादि हेफाजाब होयो अमा फिसिनाया जोंखौ ओरैबादि हेफाजाब होयो मालाबा जों बिसोरखौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो नोंनि नांगौखौ सुफुंनो हायो न'खर सालायानायावबो जोबोद हेफाजाब होयो आरो जोङो आलासिफोर फैयोब्ला न'खराव हाथाय बाजाराव थांस्लाबनो हायाब्ला न'आव फिसिनाय दाउखौबो जोङो आलासि सिबिनो हायो सैमाफोर न'आव थायोब्ला ओरैबायदि नोंनाव सोरबाफोर गाज्रि मानसिफोर हाबनो नागिरब्लाबो हाबहोआ आरो बिसोरो मानसिजों जोबोद गेलेनो मोजां मोनग्रा जुनार बिसोरजों रायज्लायोबा बिसोरो सानफा एफा ओरैबायदि बुजिनो हायो नोंनि फिलिंस खौ नोंनि गोसोनि मोन्दांथिखौ बिसोरो हमदांजोबनो हायो फै होनोबा फैगोन थां होनोबा थांगोन बिसोरो जेरै जों रायज्लायो बेबादिनो बुजिलांजोबनो हायो ओंखायनो आं जिब जुनारखौ मोजां मोनो जे माखासे जोंनि न'आव फिसिजाग्रा जुनारफोर जेरै माउजि आरो माखासे हाग्रानि जुनारफोर बिसोरो माब्लाबा माब्लाबा जोंनि न'आव फैनानै बिराद दुस्थामि खालामो माखासे खहाबो खालामो आंनि न'खरावनो गोबां एन्जरफोर फैयो दा मैगं थायगंबो जालाङो गारिथार माबा माबि अनस'लाङो दा बेखौ होब्थानो थाखाय आं न'आव माउजि फिदोंमोन दा बे माउजिया ओरैबायदि आंनि न'खरखौ बेङोमोन जेराव मासेबो एन्जर आंनि न'आव हाबनोनो हालामोन